हा मां ख़ुशि आयां बीमा कवरेज मां छो त मां बीमार हुअसि ऐं अस्पताल में एडमिट हुअमि उन लाइ मां बीमा क्लेम कयो हूओ असांजे पासे जे अस्पताल में एचडीएफसी हेल्थकेयर बीमा कंपनी रेख देख कंदी आहे उननि मुंहिंजो बीमा जो क्लेम चंङी तरह कयो ऐं मूंखे कंहिं बि परेशानी न थी क्लेम करण लाइ त मूंखे कहिड़ो ई परेशानी न थी ऐं मां जाम ख़ुशि आहियां